टेक्नोलॉजी जे उनती बारे में मां इहा चवणु चाहींदुसि त पहिरियोंटेक्नोलॉजी ॾाढी घटि हुई हाणे टेक्नोलॉजी जे हिसाब सां हर कंहिं इंसान खे हुन जे हथ में बैंक आहे उहो जिथे चाहे उते पेसा मोकिले सघे थो जे जंहिंखां चाहे पेसा घुराए सघे थो उन खां पोइ पैंजो रेलवे जी टिकट बुक बुक करे थो सघे थो बैंकिंग सॼो पेमेंट करे सघो तो लाइट जा बिल गैस जा बिल वग़ैरह वग़ैरह जेके बि लाइबिलिटीस आहिनि उहे करे सघे थो उहा घरां वेठे वेठे कै पंहिंजे वापारी खे पेमेंट करे सघे थो न सिर्फ़ु इंडिया पर घरां वेठे वेठे उहो विदेश में बि पेसा मोकिले सघे थो विदेश मां पेसा घुराए बि सघे थो हाणे टेक्नोलॉजी जो त ॾाढो ई उपयोग थी रहियो आहे असांजे देश में असांजे जीवन में ऐं टेक्नोलॉजी उपयोग ई असांजी मनुष्य ज़ाति जे उनती जे लाइ ज़रूरी बि आहे ऐं असां घर वेठे ई सभु लाइव ॾिसी सघूं था जेके बि प्रोग्राम आहिनि किर्केट मैच चऊं ॿिया बि जेके वग़ैरह वग़ैरह जेका लाइव प्रोग्राम हलनि था उहे बि असां मोबाइल द्वारा असी घर वेठे ई मुंहिंजे हथ में ॾिसी सघूं था इन जे करे टेक्नोलॉजी जेका उनती आहे असांजे जीवन में ॾाढो विकास आंदो आहे त उआ ज़रूरी बि आहे असांजे जीवन में